हांजी हा हा हा हा मिली वेंदो न हा हा कॾहिं लहंदव तव्हां अच्छा अच्छा ठीकु आहे मिली वेंदव हा हा मिली वेंदव न कार अथव बढ़िया बढ़िया कारियूं अथव पैसा लॻंदव न ॿियां लॻंदव न घटि कराए ॾींदोमांव अञा पैसा ॾह हज़ार खनि लॻंदव हा न घटि कराए ॾींदोमांव न हा ठीकु हले अथव पार्क वार्क बढ़िया ॾाढी जॻह वञण लाइ घुमी वठजो न अचो त फ्री थी करे कटनी अञा अथव बढ़िया बढ़िया जॻहियूं त घुमी वठजो हा हा पुछासि ड्राइवर खां त ॿुधायांव थो पियो तव्हांखे फ़ोन कयांव थो तव्हां सिखयल आहियो पक इयं न की गिराए विराए छॾो वरी हा त पोइ ठीकु आहे त हलाइणी तव्हांखे अथव न पप्पा ऐं भेण खे छा करणो आहे अच्छा त ठीकु आहे तव्हां हलाए वठंदा आहियो त ठीकु आहे किरायो बि मां ड्राइवर खे फ़ोन करे ॿुधाए छॾाव पंजे मिंट में हिन ई नंबर ते फ़ोन लॻाए हा हा मां हिन ई नंबर ते फ़ोन करे पंजे मिंटे में ॿुधाया थो तव्हांजे नंबर ते हा हा ठीकु आहे भाभी हा हा चङी जॻहियूं अथव कटनीअ में घुमण लाइ पार्क वार्क अथव अथव कटाई घाट थव पार्क थव

हिते ई पासे में ई ॿ टे किलोमीटर सॼे ॾींहं में मतलबु हा हिकु ॾींहं में घुमी वठंदव कटनी नंढो शहर आहे कोई वॾो कोने को हा हा मां फ़ोन करे बसि ॿुधायांव थो किरायो पंजे ॾह मिंटे में हिन ई नंबर तव्हांजे नंबर ते